हम अपने बाइक की देखभाल कई तरीकों से करते हैं जैसे कि हम अपने बाइक की हमेशा साफ सफाई रखते हैं उसके इंजन का ख्याल रखते हैं उसे टाइम टु टाइम सर्विस करवाते हैं अपने बाइक का इंस्योरेंस भी ले रखा है हमने अगर हमारी बाइक को कोई स्क्रैच आता है तो फिर उसका हम तुरंत जा के उसका सही करवाते हैं उसके पार्ट को बदलवा कर और हम अपने बाइक को डेली डेली साफ रखते हैं ताकि हमारी बाइक हमेशा अच्छी वर्क करे हमें बाइक चलाना बहुत पसंद है हमें कभी बाइक चलाने में थकाऊ नहीं होता क्योंकि हम लोग बहुत राइड करते हैं गाड़ी चलाते हैं हाँ थकाऊ हो जाता है जब अगर हम कभी ज़्यादा रास्ते लंबे रास्ते पे सफर करते हैं तो थोड़ा थकावट होता है लेकिन बाइक चलाने में हमें उतना भी दिक्कत नहीं होती है और बाइक को अगर हम अच्छे से मेंटेन रखते हैं तो बाइक भी हमारे साथ अच्छा ही वो करती है वर्क तो बाइक चलाने में इतना भी हमें थकावट नहीं होता है और अगर हमें लंबे रास्ते में जाना होता है तो हम हर वो चीज का पालन करते हैं गार्डियर्स का जो मुझे करना चाहिए अच्छे से हेलमेट वगैरह लगाकर ग्लव्स हेलमेट लगाकर अच्छा खासा तैयार होकर और हर वो चीज जैसे रास्ते का पालन हमें करना होता है कि हम किस साइड से चल रहे हैं रोंग वे से तो नहीं जा रहे हैं हमारे पास बाइक चला रहे हैं तो बाइक का लाइसेंस है कि नहीं ये सब सावधानियों का हमें सतर्क रहना चाहिए अगर हम किसी जगह पे रोके जाते हैं या पुलिस वगैरह हमें रोकती है तो हमारे पास हर वो चीज़ें नहीं चाहिए बाइक लाइसेंस रहना चाहिए हमारा गाड़ी का चला रहे हैं तो और बाइक चलाते समय हमें अपना रास्ता वगैरह सही रास्ता देख के चलना चाहिए कि हम अच्छे से अच्छे भीड़ भाड़ इलाकों में न जाएं ज़्यादातर हमें जिस रास्ते में जाना है उस रास्ते का सही रास्ता एक खोज लें बढ़िया रास्ता जिसे चलाने में हमें कोई दिक्कत ना हो और बाइक चलाते समय हर चीज का पालन करें जैसे कि फोन वगैरह न उठाएं कॉल वगैरह न उठाएं बाइक चलाते समय अगर हमें कॉल वगैरह आता है तो साइड में रोके उसे कॉल रिसीव करें और दोबारा फिर बाइक चलाएं बाइक चलाते समय इधर उधर कहीं ना देखें हमें सीधे सामने देखना चाहिए और हमें सही वै है लेफ्ट साइड और रोंड टर्न ना चलाएं और बाइक बाइक के साथ साथ वहाँ पे चलाने वाले रोड में भी और जैसे ट्राफिक में हो गया ट्राफिक में आप रुके हैं तो उसका पालन करें रोंग वे पे ना जाए अगर आपका वै सीधे है तो उल्टे दिशा में बाइक न चलाएं टू वै में आता है एक सीधे जाता है एक पीछे जाता है तो पीछे साइड पे सीधे गाड़ी न चलाएं सीधे रोड पे ही सीधे गाड़ी चढ़ाएं और ट्राफिक पे भी ध्यान दें कि ट्राफिक पुलिस अगर रोक रही है तो ट्राफिक में रेड लाइट पे गाड़ी रोकें और गाड़ी को वापस टर्न वोभर कर लें अगर आपको लगता है कि वहाँ पे भीड़ भाड़ इलाका है ऐसे ही है हम कई प्रकार से अपने बाइक को देखभाल कर सकते हैं अच्छे सतर्क रह सकते हैं और अच्छे रास्ते से चला सकते हैं इस प्रकार हम प्रेरित हो सकते हैं